भारतीय शिक्षा प्रणाली वैसे तो बहुत अच्छी है इस में विशेष चुनोतियाँ ये हैं कि यहाँ की भाषा हिन्दी है तो कई बार बच्चों को हिन्दी और संस्कृत पढ़ने में बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ होती हैं और जैसे कि कई बच्चे जिनको हिन्दी मीडियम से पढ़े हैं यदि वो टेंथ क्लास तक उसके बाद उनको ग्यारवीं से अगर किसी अंग्रेज़ी माद्यम हिन्दी में जाना पड़े तो उनको परेशानियाँ होती हैं क्योंकि अंग्रेज़ी मीडियम इंग्लिश पूरे अंग्रेज़ी भाषा में होते हैं तो हाँ थोड़ा उन बच्चों को समझने में समय लग जाता है और वैसे तो भारतीय शिक्षा प्रणाली में ज़्यादा मुझे चुनौतियाँ देखने को नहीं मिलती हैं हाँ शिक्षा प्रणाली में कभी ये चुनौतियाँ देखने को अवश्य मिली हैं कि जैसे कोई गाँव में रहने वाले बच्चे हैं यदि वहाँ पर स्कूल नहीं है तो स्कूल में टीचर भी ऐसे हैं शिक्षक कि जो पढ़ाने नहीं जाते हैं तो वहाँ के बच्चे भी नहीं पढ़ पाते हैं सरकार अपना काम ईमानदारी से करे तथा वहाँ पर जो स्कूल खोले गए हैं वो भी यदि अपना काम ईमानदारी से करें तो भारतीय शिक्षा प्रणाली में कोई भी कमी नहीं है